हमरा याद यऽ पिछला साल हमर गाँवमे बाढ़ि आबि गेल रहै जाहिमे हमर सभ फसल बर्बाद भी भय गेल रहै ओहिमे हमर बहुत नुकसान भऽ गेलै गाँवकेँ लोक सभकेँ घर भी टुटि गेलै और पशु सभकेँ भी पशु सभ भी बहि गेलै हम अपन जिनगीकेँ पहिलुक बेर बाढ़ि देखलियै रहय पिछला बेर मजा भी आबैत रहै लेकिन डर भी लागैत रहै लेकिन जब पता चललै हमर एतेक नुकसान भऽ गेल तखन तऽ बहुत दुःख भेल हमरा आओर भगवान से कहलियै जे एहन घटना हमर हम दुबारा नहि देखी